गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेबायदिनो जोंनि सिङाव थानाय टाउनावहाय थाफैनानै दंफैयो मेरला मानसिफोर खायफा खायफा बेलेग बेलेग जायगानिफ्राय फैनानै थाफैयो खायफा खायफाया बिदिनो मोजाङै मोजाङै थानानै जोंनि एरियानिजों बयजोंबो मिलायनानैहाय थाबोदों ज'यै थाबोदों ज'यै थाबोदों ज'यै थाबोदों जाबोदों नाथाय खायफा खायफाया बेबादिनो गाज्रि खामानि मावबोदों ट्रेन गारि बासफ्राव थानानै खायफा खायफाया गाज्रि गाज्रि खामानि मावनानैहाय बिदिनो जोंनि मानसिखौ उपुद्रप खालामदों आरो खायफाया बिदिनो मोजाङै मोजाङै मिलायनानै थाबोदों जाय गाज्रि खामानि मावदों बेखौहाय बयबो दुखु मोन्दों गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बिदि जोंनि जायगायावहाय मिलायनानै थानो रोङाखै बिसोरो दस्रा मानसिफ्रा बिदिनो फैनानैहाय गुबुंले खालामफैबाय जोंनि खायफाया मोजाङै मोजाङै थाबोदों मदद होफैदों जोंनि जायगायावहाय समाज फोसाबनायावहाय साफा खालामनायावहाय मदद होदों आरो खायफाफ्रा बेबायदिनो गाज्रि गाज्रि खामानि मावनानै दिन्थिदों बिनिखायनो जोङो गुबुननिफ्राय फैनायखौहाय बिरात साबधानै जों बिसोरखौहाय नायनांगौ जायो मानो होनोबा बयबो मानसिफ्रा एखेनो थाया बिनि थाखायनो जोङो जाय फैयो बेखौहाय मोजाङै चेक खालामनानैहाय बिनि बारै गासैखौबो माबोरै बियो मबेनिफ्राय फैदों बेखौहाय नायनानैसो जोङो जोंनि जायगायावहाय सोयो नङाबोला जोंहानो उनावहाय दिसटार्ब जायो